मेरी पसंदीदा बाइक है ऐक्टिवा और मुझे वह बहुत आरामदायक लगती है ऐक्टिवा सभी के सपनों की बाइक होती है उसमें यात्रा करना बहुत ही सु खद होता है वह बहुत इस्मूद चलती है और बहुत अच्छी आरामदायक होती है ऐक्टिवा हमारे माइलेज भी अच्छा देती है सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट गाड़ी बोले तो ऐक्टिवा होती है क्योंकि उसमें सफ़र करना पूरी फ़ैमली के साथ सफ़र करना बहुत आसान हो जाता है बाइक पे सफ़र करना बहुत ही अच्छा लगता है हम कहीं पे भी जा सकते हैं और हमारी बाइक इतनी अच्छी स्मूद चलती है वहाँ हमें अच्छा उसे चलाने में बहुत आसानी होती है उसमें कोई दिक़्क़त भी नहीं आती है हमारी बाइक चलाने में हमें बहुत अच्छा लगता है और सभी लोग आज वही गाड़ियाँ खरीदते हैं वही गा बाइक खरीदते हैं बाइक सभी लोगों को पसंद है सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी सी बाइक हो जिसमें से सबसे बेस्ट होती है ऐक्टिवा जो आज महिला हो पुरुष हो चाहे बच्चे हों सभी लोगों को पसंद आती है